ہمارے علاقے کی تمام زبانیں آپس میں ایک دوسرے سے بہت گہرا تعلقات رکھتی ہیں اور ان کا آپس میں بہت پرانا رشتہ ہے اس لیے کہ یہ ساری زبانیں یہیں پر وجود میں آئی ہیں اردو زبان کا علاقے کی بنگالی زبان اور ہندی زبان سے بہت ہی قدیم رشتہ اور تعلق تعلق ہیں اور یہ ساری زبانیں اس علاقے کی پرانی زبانوں میں سے ایک ہیں جن کی تہذیب بھی ایک ہے اور تاریخ بھی ایک ہے اور سماج بھی ایک ہی ہے اردو اور ہندی کا تو بہت ہی مضبوط رشتہ ہے بات اگر بنگالی کی کریں تو اگرچہ یہ دونوں زبانیں الگ الگ ہیں لیکن ان کے درمیان کئی تاریخی ثقافتی اور لسانی تعلکات موجود ہیں تاریخی اعتبار سے دیکھیں تو مغلیہ سلطنت میں اردو اور بنگالی کو مغلیہ سلطنت میں ایک دوسرے کے قریب آنے کا موقع ملا مغلیہ دربار میں فارسی اردو اور دیگر زبانوں کا استعمال ہوتا تھا جبکہ بنگال میں بنگالی زبان غالب تھی مغلیہ ثقافت اور زبان کا اثر بنگالی زبان پر بھی پڑا خاص طور پر الفاظ کے ذخیرے میں خلاصہ کلام یہ ہے کہ اردو اور بنگالی اور اسی طرح علاقی کے دیگر زبانیں جیسے بوڈو اور ہندی وغیرہ کے درمیان ایک تاریخی ثقافتی تعلقات ہیں جو سالوں پرانا ہے اور یہ وقت کی سات سات اور مضبوط ہوتا چلا جا رہا ہے